असां इंसान में कोई न कोई टैलेंट ज़रूर हूंदो आहे कंहिं खे ड्राइंग करण जो कंहिं खे क्राफ्ट कंहिं खे खेल में कंहिं खे घुमण जो कंहिं खे साईकिलिंग जो इएं ई मूंखे शौंकु ड्राईंग ऐं स्पोर्ट्स में आहे इहो असां स्कूल में जॾहिं वेंदा हुआसे उन टाइम ते जंहिं महिल असां ॿाहिर दोस्तनु सां खेॾंदा हुआसीं त असां में हीअ शौंकु असां में सुठो जाॻ जाॻींदो वयो जेको असां खे अॼु ॾींहं तांईं शौंकु जाॻियल आहे ऐं उन में ई असां टैलेंटेड थींदा रहिया आहियूं जीअं त ड्राइंग कढण में कहिड़ो बि स्पोर्ट्स माना जीअं क्रिकेट थी